ہمارے یہاں پر بریڈل لہنگے بہت اچھے ملتے ہیں اور جو بہت ہی کم قیمت پر ہم خرید سکتے ہیں اور جس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اگر آپ کو بریڈل لہنگا لینا چاہتے ہیں تو آپ مارکیٹ میں سے لے سکتے ہیں یہاں پر بہت اچھی مارکیٹ ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو لہنگے کے کوالٹی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی بس اس کے پرائز میں ہی تھوڑے کم ہوتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی بالکل اچھی نہیں ہوتی اس لیے اگر ہم برایڈلس لہنگا اور کچھ خریدنا ہوتو بہت اچھے اور بہت ہی اچھی شو روم میں سے لینا چاہیے جس کی پرائز نہیں جس کی کوالٹی بھی دیکھنی چاہیے ہمیں کوالٹی بھی اچھی لگے جو پہن کر بہت اچھا لگے الگ ہی دکھے اور ہم کم پرائز کی وجہ سے خرید لیتے ہیں تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی جو پہننے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور ہم ویسے ویسے کہیں سے خریدتے ہیں تو اس کی کوالٹی ہم کسی بڑے شو روم سے خریدتے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم آپ سے یہی بولنا چاہیں گے کہ ہمیں اگر کوئی چیز باہر سے خریدنی چاہیے تو وہ اس کی کوالٹی اور بھی دیکھ کر خریدنی چاہیے صرف اس کے پرائز ہی نہیں